हेलौ

अह सर्ट मुभिनि खालामनायनि सोमोन्दैथ' सेन्ट्रेलाव रायलायबाय बे मुभिनि लेन्टआ खमैबो थाम मिनिट जानांगोन बेनिफ्राय ओजोंहाय सायाव मानि फनद्र मिनिट बिनि फनद्र मिनिटनि बारा जानो मोना थिन मिनिटनि खम जानो मोना आमफ्राय बेखौ अह जोंनि प्रदाक्टसन बांबुला प्लिम प्रदाक्टसन ससाइटिनिफ्राय मोनसे बे सर्ट मुभिखौ हरनाय जागोन बे फास मिनिटसो जागोन बा द' मिनिटसो जागोन बिनि गासै खनसेप्टखौ आं खालामखाबाय दा सुटिंनि देटखौ माला लायो नोंसोरो मा सान्दों अह देटखौ होमबा जिहेथु फ्र फेब्रुवारिआव जागोन फेब्रुवारिनि फनद्र बिस थारिखनि गेजेराव जागोन नालाय बे सर्ट मुभि खम्फिटिसनआ ओंखायनो जानुवारिनि ओह बिस थारिखसोनिफ्राय सुटिंखौ लानो हायो दा बिनि आर्टिसफोरखौ आङो साननानै दोनखाजोबदोङो ओह दाब्लाया हागोन खोमा एसे जिहेथु जौ फाग्लानि रल नालाय बे जौ फेनायाव हायो अरिजिनेलि लोंहोनानै फेहोनांगोन बेखौ बेनिफ्राय माबायाव अह पेमेलआव पेमेल आर्टिस हिसाबै ओह एसे बा रिजुआनो मेखाब थेखाब होयोबा हागोन खोमा एसे से औ एसे खानाय मोनस्रोनाय बिनिफ्राय एसे मानि बैसो थांनाय बेबायदि खालामनांगोन आमफ्राय सासे चाइल्ड आर्टिस नांगोन बे साथामनि केरेक्टार बे साथाम केरेक्टारखौ लानानैनो बे सर्ट मुभि खालामनाय जादों बे सर्ट मुभिनि मुङा जाहैगोन ब्लेक ब्लेक बिएलएसिके ब्लेक गोसोम आरोखि गोसोम बिनिफ्राय माबाया एसे स्क्रिप्टआ एसे आद्रा जानानै दंबावो आं बेखौ थाबैनो फोजोबनाय जागोन दे अके अके थेंकिउ जोङो थाबैनो खालामनो नाजानसै गोजोन्थों